हेल' ए

ए ओं माबा बेदिनो मैगं गायलाबायो आरो एसे एनै माबा बेदिनो ओंख्रि जानो थालिरफोरा बेदिनो बिस थाखा त्रिस थाखा लायो आरो थालिर लाना थालिर

मायाव ए जाबसेयावलाय बेदिनो एकस'नि बारा लागोन्दां दामथ' थालिराबो दाम गोसा एसे जोंहा ओ ओ दोङो ए दा लायदो आरो दोङो आनारसबो दं माबाबो दं दंनायालाय नारें जुमब्राबो दं औ

ओ लाफा मैगङा दा दासो माबाहांदों लाइआ गायदों दासो

ए मैगङालाय मोनगोनदां लायब्लालाय एसे एनै ए मुलाफोरखौ मोननो हानाय लांफैब्लालाय लाफा मुला माबा माबि दङ बेदिनो लांब्लालाय एसे एनैखौ मोनलांगोन्दां दुन्दियाबो दं दाम दोङो आरो दुन्दियाफोराबो मुलाफोराबो ओ दाम दाम गोसा गोसा मैगङालाय ए लांनोबालाय लांफैदो आरो दामब्लाबो

ओ अ ओ दे दे दोननोसै दे ओं ओं

ओं